جی ہمارے علاقے میں بہت سارے سیاح آتے ہیں سیر کے لیے بہت ساری ریاستوں سے الگ الگ مختلف ریاستوں سے سیاح سیر کرنے کے لیے آتے ہیں ریاست بہار کا جو ضلع دربھنگہ ہے جہاں کے ہم باسی ہیں اور وہاں بہت دور دور سے لوگ سیاح کے طور پر سیر کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو دیکھنے کے لائق ہے جیسے وہاں پہ جھیل ہے میوزیم ہے اس طریقے سے بہت ہی پرانا اور ایک دم بہت ہی قدیم ایک جو ہے قلعہ ہے دیوار ہے جس طریقے سے دہلی کے اندر لال قلعہ ہے اسی طریقے سے ایک قلعہ دربھنگہ ضلع کے اندر بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے یعنی ہندوستان کے الگ الگ ریاستوں سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور خود ریاست بہار کے الگ الگ ضلعوں سے الگ الگ خطوں سے بھی لوگ وہاں سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں اس طریقے سے ایک آبی ذخیرہ بھی یعنی کوسی ندی دربھنگہ ضلع کے اندر جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں کرتی ہے جس کے نواحی علاقوں میں لوگ جو ہے سیر کرنے کے لیے آتے ہیں وہاں پہ انجوائے کرتے ہیں وہاں پہ جو ہے اپنا موج مستیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے اپنے علاقے کو جو ہے لوٹ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہاں پہ جو بہت ساری ریاستیں سے جیسے اتر پردیش ہے اور بھی بہت ساری ریاستیں ہندوستان کے اندر جو ہے جہاں سے لوگ جو ہے اس دربھنگہ ضلع میں موجود جو مطلب وہ دریائی علاقہ ہے یا اس کا ساحل ہے اس میں اپنی جو ہے پیشہ ور جو چیزیں ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے آتے ہے جیسے ساگ سبزیاں اگانے کے لیے آتے ہیں اور جو ہے وہاں پہ جو ہے اپنا اس کو اگا کر کے پھر وہ اپنا پیشہ کرتے ہیں اس کو سیل کرتے ہیں مارکیٹ میں پھر وہ اپنی جگہ واپس لوٹ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لائق ہے ہم لوگ بھی جاتے ہیں اور بھی لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں دلچسپ نظارے بہت سارے نظارے دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اور شاباشی بھی دیتے ہیں اور اس کے بعد واپس بھی جاتے ہیں اس طریقے سے ریاست بہار میں اور بھی چیزیں ہیں جیسے دربھنگہ ضلع کے اندر ہی یونیورسٹی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی جس میں مختلف جگہوں سے بچے آتے ہیں اس کے اندر کورسز کرتے ہیں بہت ساری کورسز اس کے اندر اویلیبل ہے اردو لینگویج سے بھی ہے عربک سے بھی ہے انگلس سے بھی ہے بہت ساری چیزیں اور وہ کالج جو ہے وہ یونیورسٹی جو بہت ساری کالج پرووائڈ کرتی کورسز پرووائڈ کرتی ہے جو بچے وہاں پہ آتے ہیں اور ریگولر کورسز کر بھی کرتے ہیں وہاں پہ باضابطہ طور پہ رہ کر کے رہائش پذیر ہو کر کے کورسز کرتے ہیں اور اپنے مقام پہ بھی رہ کر کے بھی آنلائن کورسز کرتے ہیں ڈسٹینس موڈ سے جو ہوتا ہے ساری چیزیں وہاں پہ مہیا ہے یعنی ایک پروفیسنل لائف وہاں پہ دیتا ہے اور یہ چیزیں جو ہے دربھنگہ ضلع کے اندر موجود ہے اور اس چیز کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور بہت متاثر ہوتے ہیں اور آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے اس کا اثر جو جا کر کے اپنے علاقے میں اور کہ اپنے خطوں میں چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے اور بھی بہت سارے زائرین آتے ہیں اور یہاں پہ سیر کر کے جاتے ہیں